مجھے بارش کا موسم بہت پسند ہے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بارش میں بائک پر سفر کرنا پسند کروں گی کیونکہ ہمیشہ سے ہی مجھے بارش بہت پسند تھی اور جب ہم میرے شوہر کے ساتھ میں سفر کرتی ہوں اگر بیچ میں بارش ہو جائے تو بہت اچھا دکھائی دیتا ہے موسم بہت ہی اچھا رہتا ہے ہلکی بارش ہوتی ہے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے مجھے بارش کا موسم بہت پسند ہے اسی لیے میں بارش کے موسم میں سفر کرنا پسند کروں گی